हमसब ड्रॉइंग करैके सीखने छी हमसब बाहरमे जाके पंजाब होशियारपुर भी गेली वहाँ तऽ हमसब ड्रॉइंगके ड्रॉइंग सीखली वहीँपर आब ओयसँ जे हय ने अपन काम वहीँसँ चला रहल छी आओर ड्रॉइंगके बेहतर बनाबैमे मदति हमरा सबके कम्पनीके थ्रू वहाँ हमरा सबके मिलल है जिससे हमसब सीखके ड्रॉइंगके चिप्ससँ हमसब सीखली